सुपौल जिलामे बहुत ही मन्दिर यऽ बहुत ही मन्दिर यऽ आओर हमरा सुखपुर गाँवमे एगो बाबा तिल्हेश्वर स्थान छथि जे सालोमे रवि सोम कऽ तऽ भीड़ लागबे करैए भक्तजनकेँ आओर खास कए कऽ साओन महीनामे एक महीना बहुत ही भीड़ आओर भक्तजन सब आबैए पूजा करै ला बहुत दूरसँ जेना कि सहरसा लए लिअ मधेपुरा लए लिअ ई सब गाँवसँ आबैए आओर अगल बगलमे बहुत जेना कि परसरमा दुर्गा मन्दिर यऽ आओर बलहामे एगो ज्वालामुखीके गढ़ यऽ आओर हमरा गाँवसँ पाँच किलोमीटर हटिकऽ करणपुरमे कृष्णाष्टमी दू दू जगह मनाओल जाइया आओर बाबा तिल्हेश्वरमे सोमके सिङ्गार कयल जाइया आओर भक्तजन सब आबयैए बहुत ही दूरसँ बाबा तिल्हेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध छथिन आओर